छवी्ह जनवरी ॿ हज़ार पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छह मई ॿ हज़ार छह अठ मई ॿ हज़ार ॾह पंज जुलाई ॿ हज़ार अठ